गथ' बिजाबा जादों गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय मोनसे गोरलै जखा आयदा एबा राहा गथ' बिजाबाव गथ'फोर सोलोंनो हानाय गोरलै गोरलै आयदाफोरखौ होनाय जायो गथ' बिजाबाव बे गथ'फोरा मा जेखौ बे मुजिनो हानाय एबा गोरलैयै सोलोंनो हानाय माखासे गियानगोनां माखासे गुनगोनां आयदाफोरखौ सोनानै होनाय जायो आरो बेयाव गथ' बिजाबनि गेजेरजों गथ'फोरखौ गोरलैयै सोलोंथाइ होनो हानाय माखासे बिसोरखौ मुजिथावनो हानाय माखासे गुनगोनां एबा गियानगोनां सुंद' सल' एबा माखासे सावगारि आखिनाय गाब होनाय बायदिखौबो होफानाय जायो गथ' बिजाबनि गेजेरजों गथ'फोरा गोरलै सोलोंथाइखौ लानो हायो गुबैयै फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गथ'फोरा गथ' बिजाबनि गेजेरजों मेगनजों नुनानै आखाइजों मा जेखौ बेयो आसि थुनानै फरायनायनि गेजेरजोंं गावसोरनि सोलोंथाइखौ आबुङै लानो हायो गथ' बिजाबखौ गथ'फोरखौ फोरोंनायनि थाखाय गुबै रोखोमै गायड खालामग्रा होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय बे गथ' बिजाबनि गेजेरजोंनो आसि थुनाय थुनाय बरनाय बरनाय फाव खालामनानै मेथाइ खननानै फावथिना देखायनानै बायदिनि गेजेरजों फोरोंनो हायो गथ' बिजाब नङामोनब्ला गथ'फोरखौ गोरलैयै सोलोंथाइ होनायाबो जाथाव नङामोन जानो हागौ बिनिखायनो गथ'फोरखौ मोजाङैनो सोलोंथाय होनो आरो गथ'फोरखौ मोजाङै बुजिसार होनो थाखाय गथ' बिजाबा जोबोद गोनांथार बिनिखायनो गथ' बिजाबफोरनि समायना रमायना बिबुंथि आरो बिसोरनि जेखौ माखासे सोलोंनो हानाय गियान बुजिनो हानाय गोहोखौ मोजाङै मोजां दिन्थिलांनो एबा फोरमायना होनो थाखाय गथ' बिजाबखौ बे सोरजिनाया जोबोर गोनांथार गथ' बिजाबाव माखासे गुनगोनां बेसेनगोनां बिबुंथिखौ होनायनि गेजेरजों गथ'फोर मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानो हायो